हलो भईया मैंने भी एक खाना ओडर किया था जो मैंने बागर चौक में मंगवाया था लेकिन किसी कारण से मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है और अब मैं पाउटा की तरफ जा रहा हूँ तो कृपया करके जो भी मेरा खाना है वो पाउटा सी स्कीम में प्लॉट नम्बर पाँच पर पहुंचाने का कष्ट कीजिए प्लीस